आसामनि हारिमुवारि जारिमिन जे हारिमु बे हारिमु बर' हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों दि बर'नि हारिमु बुङोब्लादि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोरखौनो बुंगोन जि गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोदोनि दिनाव होनदों जे गावनो जे खुन्दुं लुनानै जि जि दानानै गावनो दानानै गावनो गानबोयोमोन बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला गोदोनि दिनाव बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे

गोदोनि दिनाव जि जमा जमा बिदिनो खामानिफोरखौ मावोमोन सावरि बादालि जालायोमोन जानायनि आंखाल गैयामोन दा बिफोरो दानि दिनाव जि गोबां सोलिबोनायखौबो नुनो मोनदों बिनि आरो मोसानाय मुसुरनायनि बे हारिमु बिनि बेलायाव मोसानाय बे मोसानायानो जाबाय उम गिबि बैसागु मोसानाय जि बैसागु मोसानायखौ गोदोनि दिनाव बर'फोरा जि गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ गासिबो ज' ज'यै खुंबोयोमोन मोसाबोयोमोन बेबायदिनो गोदोनि दिनाव जि मोसानाय बियो गोबां रोखोमनि दंमोन जेरै खेराइ मोसानाय जायखौ दौदिनिया मोसायोमोन बिनि उनाव बैसागु मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय बेबायदिनि गोबां मोसानाय दंमोन दानि दिनाव बेफोर मोसानायफोरखौ जि बबावबा बबावबा मोसानाया बेयो जौगाबोनो हमदों आरो बबेबा बबेबा मोसानाया जि गैया जालांनो हमदों थिग बेबायदिनो बैसागो मोसानाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि हारिमु बियो जौगाखांनो हमबोदों बे बैसागो मोसानायखौ जों बर' हारिनि दानाय उम गाननाय जोमनायजों लोगोसे जि दामग्रा आगजु बेफोरखौ लानानै ज' ज'यै मोसाबायोमोन उम बेबायदिनो जि दानि दिनाव जि बैसागु मोसानाय बे मोसानाया गोबां जौगाखांनायनि लामायाव फैगासिनो बर' हारिया जे दाइनथि सेडुलाव हाबनायनि उनाव जि बर' हारिनि हारिमुआ बर'नि हारिमुआ जे गोबां बाहागो लाबोनो हादों आरो गुबुन गुबुन हादर एबा जायगाफोराव गोबां जायगा मोननो हादों बेबायदिनो गोबां जायगा आवग्रिनो हानायनि बेलायाव गोबां जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो मोसानाय जि बागुरुमबा मोसानाय बे मोसानायाबो जोंनि हारिमुआ जोंनि हारिमुखौ दानि दिनाव गोबां जौगाखांनाय लाबोनो हादों उम दानि दिनाव जे बैसागु मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय बि मोसानायफोरा गोबां जौगाखांदों जायखौ जों नुनो मोनो आरो नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जि आसामनि जि हारिमुआरि जि जारिमिन बे भुम खौराङाव भुमखौराङाव दानि दिनाव गोबां सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनदों